जटाशंकर हिकिड़ी पर्वत जो आयल जॻह आहे जिते शंकर भॻवान जो हुते मोर ते जेको आभास थिए थो हुतां पाणी वहंदो आहे जीअं त शंकर भॻवान जे जटाउनि मां पाणी वहंदड़ु आहे हिनकरे हुनजो नालो जटाशंकर रखियो आहे मुसाफ़िर अची हुते सनानु पाणी कंदा आहिनि ऐं घुमंदा आहिनि ॠषि बि हुते तप कंदा आहिनि गिरनार मंदरु वॾो पवित्र मशहूर आहे गिरनार ते वञण लाइ नव हज़ार नौ सौ ॾाका आहिनि ऐं गिरनार जे अध में हिक अंबा माता जो मंदरु आहे जिते माण्हू आशाऊं पूरी करण लाइ उते वञंदा दर्शन कंदा आहिनि ऐं ख़ुशीअ जो अहिसासु थींदो आहे सभ जा घर जा भाती थी हुते मथों टेकंदा आहिनि हाणे जेके वॾी उमिरि वारा गिरनार ते चढ़ी सघनि नथा सरकारि हुन लाइ हलंदड़ु ॾोली ठाती आहे कनकाई मंदरु जूनागढ़ ज़िले में आयल झंगल में पंजाह किलोमीटर अंदरि मंदरु आहे हुते वञी माता जो दर्शनु कंदा आहिनि ऐं आशाऊं पूॼा पुॼाईंदी आहे हर साल उते बि नौरता थींदा आहिनि ऐं उते ॾाढो जलसो हूंदो आहे हुते हिक ऐतिहासिक कोट आहे जंहिंखे जूनागढ़ में ऊपरकोट नालो पियल आहे उहा जॻह ॾाढी ऐतिहासिक पुरानी आहे जिते राजाउनि जी ग़ुफ़ा ग्रह हुनजो आहे तोप ऐं ॿियूं घणी शयूं रखियल आहिनि जंहिंखे ॾिसी करे माण्हू जी पुरानी ॻाल्हियूं यादि अचनि थियूं जूनागढ़ में क़ुदिरती ॾाढो क़ुदिरत जो रचियल गहिरो झंगल आहे जिते अंदरि ॠषि मुनि रहंदा आहिनि जंगली जानवर बि रहंदा आहिनि जंहिंजे न शींहं चीता हरण रहंदा आहिनि जूनागढ़ में हिक अशोक शिला लेख नाले ते जॻह आहे हिक वॾो हाल आहे ऐं वॾी शिला रखियल आहे हुनखे पथर चवंदा आहिनि जंहिंते हज़ार सालनि अॻिजी लिपी लिखियल आहे जंहिंजो मतलबु केर समुझी सघियो न आहे हिन हुन जॻए खे मशहूर ॾाढी आहे ऐं हुनजो नालो अशोक शिला रखियो आहे ऐं तमामु घणा अलॻि अलॻि जॻहयूं हुते ज जूनागढ़ में आहिनि जो ॾिसण लाइ तमामु सुठियूं आहिनि ऐं सभेई घर जा भाती सभेई जॻहयूं ॾिसण सां मज़ो कनि थियूं